जी जी जी बोल रा हूँ अच्छा अच्छा कब का है आपका जी जी जी कब चाहिए जी जी मिल जाएगी लेकिन कब चाहिए ये बताइए समय बताइए कब चाहिए हमें ऑडर देना पड़ेगा हम ऑडर देना पड़ेगा ऑडर बनवाना पड़ेगी समय चाहिए उसके लिए जी जी मिल जाएगा मिल जाएगे ऑडर दे दिया जी हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा आप ने समय से बता दिया तो हम ऑडर दे कर बनवा देंगे कम्प्लीट आपको मिल जाएगा

क्या कितना वज़न चाहिए किस चीज़ का ये भी नाम बताऍं अच्छा मावा बाटी जलेबी कितनी चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा चार सौ लगभग लोगों का खाना है और बाटी भी चाहिए आपको चार सौ के में हिसाब से तो इसमें तो आपको एडवांस जमा करना पड़ेगा थोड़ा सा आप ऐसा करिए कम से कम आप अभी जो है दस हज़ार रुपये जमा कर दीजिए ऑडर फिर टाइम से मिल जाएगी अभी टाइम पर आप दस हज़ार अभी ऑडर जमा कर दीजिए टाइम पर हम आप से जो पेमेंट ओमेंट रहेगा वो हम ले लेंगे आप से ठीक है सर मैडम बन जाएगा बन जाएगा ठीक है